पिछले माह मेरे बच्चे ने एक लैपटॉप ख़रीदा काफ़ी अच्छा लैपटॉप था मैंने देखा कि उस में उसका कैमरा भी काफ़ी अच्छा है जिस में बहुत ही साफ़ फ़ोटो आ रही थी इस के अलावा उस में मतलब मेरा बच्चा काम कर कर पा रहा है उसके काम की काफ़ी चीज़ें हैं अब मेरे एक रिश्तेदार बाहर रहते हैं उन से मेरे बालक ने अपने लैपटॉप के माध्यम से बातचीत भी कराई और इस में इंटरनेट भी चलता है इस में काफ़ी अच्छे अच्छे उस में फीचर हैं तो इस लिए मुझे काफ़ी अच्छा वो लैपटॉप लगा है और उसे मेरा बच्चा अच्छे से चला रहा है